ऐसा तो हम हर जगह लिखा हुआ देखते हैं कि लिखा रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दिए जैसे कि विशेष ये बात है कि न्यूजपेपर में रेडियो में यही है कि ये हमारी सरकार बताती है कि कैसे लड़कियों को और लड़कियों को इम्पॉर्टेन्ट देना चाहिए बच्चों के समान एक बराबरी देखना चाहिए कहने का बच्चों को समान मतलब कि आजकल के यह दिमाग में हो गया है कि लड़का है तो इसको जादे इम्पॉर्टेन्ट दें लड़की है तो इम्पॉर्टेन्ट कम दें इसको पढ़ा लिखा कर क्या होगा तो ऐसी भावना ऐसी भावना तो रखनी ही नहीं चाहिए उनका भवना तो रखनी ही नहीं चाहिए और लड़की के लिए तो करना ही सही है और ये है कि अब लड़की जैसे मतलब लड़की कौन सी फील्ड में जाना चाहती है ये हमारे न्यूज़ पेपरों देते हैं दे दिया ज़ा रहा है वहाँ पर देखा जा रहा कि लड़कियाँ कितना तरक्की कर रही हैं पेपरों में जैसे दिया जाता है कि ये लड़की इस खेल में इतना आगे चली गई पढ़ाई लिखाई कर के यह आइ एस पी सी एस बन गई तो इसे दिमाग में जाता है लड़कियों के औरतों के महिलाओं के कि हाँ वह भी कुछ कर सकती है उनके अंदर भी योग्य है वो करने के लिए तो वो वो है कि वो कर वो करना तो चाहती हैं लेकिन कहीं न कहीं ऐसे गाँव में रह कर प्रेशराइज़ हो कर फॅमिली से नहीं कर पाती हैं लेकिन है कि कर कर लेंगी वो तो जागरूक रेडियो के माध्यम से बताया जाता है और न्यूजपेपर के माध्यम से बताया जाता है कि वो करें अपनी योग्यता को पहचाने उसमें रुचि दें उसके हिसाब से अपना काम जैसे मतलब पढ़ने में रुचि रखती हैं तो पढ़ाई लिखाई करें दूर तक पढ़ें मतलब अच्छे लेवल तक पढ़े ग्रेजुएशन तक करें अपना फिर आइ एस पी सी एस तक कि तैयारी करें यह एक देखो जैसे पोलेटिक्स में भी आजकल तो महिलाएँ दिखती हैं ये एलेक्शन में भी महिलाएँ दिखती हैं ऐसा कर रही हैं और महिलाएँ तो वहाँ पर भी रहती हैं और यह कहतीं है कि तो